आं मोनसे कुक बुक बिजाबनिफ्राय ओंख्रि संनायनि रेसिपि सोलोंनानै सानसेखालि बाटार चिकेन संनाय रेसिपि खौ सोलोंनानै लादोंमोन आरो संदोंमोन जेरैबायदि संनो थिनदों बेबायदियैनो बे रेसिपि खौ लानानै संदोंमोन नाथाय बे ओंख्रिया जेरै आं सानदों बे बायदियैनो जायासै आं साननानै नायदों आरो नुदों जेरै बे बिजाबआ बाटार चिकेन नि रेसिपि खोन्थादों बेयो जायाखै जाय मस्लाफोरखौ ओंख्रियाव होनांगौ गासैबो गोबां बिबाङाव होनो थिनदों नाथाय बेबायदि गोबां बिबाङाव मस्लाफोरखौ होब्रेयोब्ला ओंख्रिनि स्वादआ खारो आरो गोथाव जागोनखौ दान्थेयो ओंख्रिया थावनाय बायदि जे गोबां बिबाङाव मस्लाफोर होनो थिनदों बेनिख्रुइ खमसिन बिबाङाव होयोब्लासो बे रेसिपि या जायो मिलायगोन आरो जेरै रेसिपि बायदि संगोन अब्लासो मोजां जागोन